ایک اچھا شہری لفظ شہری جمہوریت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے سیاست کے لیے ہر سطح پر استعمال ہوتا ہے شہری وہ شخص ہوتا ہے جو خوب سے لطف انداز ہوتا ہے اور ریاست میں اپنی فرائض سرانجام دیتا ہے ہندوستان میں رہنے والا ہر ہندوستانی شہری نہیں ہے ہندوستان میں رہنا کسی شخص کو شہری نہیں بناتا ایک شہر وہ ہوتا ہے جو ریاست کا ممبر ہو اور حکومت بنانے کے عمل میں حصہ لیتا ہو وہ شخص جس نے قوانین کے تحت حکمرانی ہو لیکن اس کے پاس کوئی سیاسی حقوق نہیں ہو وہ شہری نہیں ایک اچھا شہری وہ ہوتا ہے جو حقوق اور فرائض دونوں کے بارے میں شعور رکھتا ہو مثال کے طور پر ووٹ کا حق ہمارے سب سے اہم حق حقوق میں سے ایک ہے اور ہمارے ابھی فرض یہ ہے کہ ہم حق رائے دیں استعمال کریں اگر کوئی فرد ووٹ نہیں دیتا ہے تو اسے اچھا شہری نہیں سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ دیگر معاملات میں ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے اچھا شہری کو نہ صرف ایک تنہا حق کے بارے میں شعور رکھنا چاہیے بلکہ حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حق ہے انہیں ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے جو ضروری ہیں ٹیکس ادا کرتی ادا کرنا چاہیے یہ حکومت کی طرف ان کے فرائضوں لیکن انہیں دوسرے شہریوں کے ساتھ بھی اپنے فرائض ادا کرنا ہوگا ہر شہری کا سب سے اہم فرض دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے ہمارا آئین ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق دیتا ہے ہر شہری کو اپنے طور پر مذہب پر عمل کرنا چاہیے لیکن ایسا کرنے کے لیے ہر دوسرے شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا حق احترام کرنا چاہیے لہٰذا اچھے شہری کی خصوصیت میں ان کے اپنے حقوق و شعور دوسروں کے لیے روداری اور قوانین کا احترام شامل ہونا چاہیے